بچپن میں جو ہے ہم جو ہے کبڈی کھیلنا بہت پسند کرتے تھے اس میں دو بیچ ہوتا تھا گیارہ گیارہ کا ہوتا تھا پندرہ پندرہ کا ہوتا تھا پانچ پانچ کا بھی ہوتا تھا جس میں دونوں جو ہے برابری میں رہا رہنا پسند کرتے تھے تو ہم لوگ جو ہے کبڈی بہت پسند کرتے تھے کھیلنے میں اس کے بعد کرکٹ کرکٹ میں جو ہے اگارہ اگارہ پلیئر کا جو ہے کیا کہتے ہیں وہ رہتا ہے اس کے بعد جو ہے ہم اس میں چھ بکیٹ ہوتے ہیں آگے پیچھے ایک بلا ایک گیند ایک امپائر اور ایک کپتان ہاں اس میں جو ہے ہم لوگ کبڈی کھیلتے تھے اور جو ہے ہم بچپن میں جو ہے بہت چھکے چوکے مارتے بھی تھے اور بولنگ بھی کرتے تھے اس کے بعد کیچ بھی پکڑتے تھے آں اس جو ہے ہم اپنے جو ہے چھوٹے چھوٹے بچے کے بیچ میں کسی کو چلنے کے لیے بھی نہیں دیتے تھے بولنگ کرتے تھے تو آؤٹ کرتے تے ایک اوبر میں ایک آدمی کو آؤٹ کرتے تھے دوسرا اوبر میں دوسرے آدمی کو آؤٹ کرتے تھے اسی طرح جو ہے جو ہم سب آدمی کو جو ہے جو ہے سب کو کرتے تھے کھلاتے تھے کھیلتے بھی تھے اور ہما کسی کو جیتنے کے لیے بھی نہیں دیٹے ٹھے